ہاں میں سوشل میڈیا پر میرے تصاویر اپلوڈ کرتا ہوں پوسٹ کرتا ہوں جیسے کہ واٹس اپ پہ اسٹیٹس پہ جی کیونکہ میرا اسٹیٹس جو ہے میرے جو دوست احباب ہے بیرون ممالک اور دوسرے شہروں میں وہ لوگ دیکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے رہتے ہیں اُن کا اسٹیٹس ہم دیکھتے ہیں